पयलींची कला संस्कृती का उरली ना आतांचे भुरगे किदें करता मोबायल पळयता टी व्ही पळयता आनी किदें करता आनी मागीर आपलें चलयता पयलींचे कोणाक नाका अशें म्हणून आतांचे भुरगे तें पयलींचें कांय दवरना मागीर आतां मोबायल बी पळोवन सगळें तें आपलें आपूण शिकता आनी आपूण ती सोंगां विंगा ती आपूण चलयता